जय झूलेलाल जीअं त अॼु कल्ह अॼु कल्ह माइयुनि जी ॻाल्हि चई खणी बसि कयो उहे अॻे चवंदा त खाली माइयूं घर संभाले सघंदियूं आहिनि ऐं ॿार खाली पाले सघंदियूं आहिनि ॿियो कु बिझु न करे सघंदियूं आहिनि पर न इहा ॻाल्हि खोटी आहे ऐं अॼु कल्ह जी माइयूं सभु सभिनी में अॼु कल्ह चई खणी बसि कयूं एतिरो सभिनी में होशयारु आहिनि जीअं त साइना नेहवाल बेडमिंटन में होशयारु आहिनि नेह एल वाल मिंटो फ़िल्टर हॉकीअ में होशियारु आहिनि अंजली भग भागवत शूटिंग खेल में होशियारु आहिनि प्रतिमाला भट्ट क्रिकेट में होशियारु आहिनि ऐं इएं न त खाली न भाई इन खेलनि में होशियारु आहिनि त ॿियो नथी करे सघनि उहे पंहिंजो घर बि संभाले सघनि थियूं ऐं प्लस घर में इन्हनि जेंट्स खे रोटी पाणी सभु पहुचाए पंहिंजो ॿारनि खे बि अॻियां आणणु चाहीनि थियूं इन ॿारनि खे बि पढ़ाई में ध्यानु ॾेई करे उन्हनि खे अॻियां आणणु थी पयूं ऐं थी सघे एतिरो पंहिंजो ईअं मान वधाइण लाइ लेडीस माइयूं सभिनी में अॻियां आहिनि ऐं ॿियो त पंहिंजे ॿारनि खे ईंअ होशियारु करनि थियूं त जीअं असां पुठियां न आहियूं त असांजा ॿार बि पुठियां न अचनि सभु ॻाल्हि में माइन जो अॻे में अॻियो हथु आहे ऐं ईअं न हू चवंदा त अॻे माई कमज़ोरु हुई हाणे कमज़ोरु नाहे मजबूत आहिनि माइयूं जय झूलेलाल